ہلو

ہاں بولیے ہوں

ہلو ہاں ہاں ٹریول والا ہوں ہاں ہاں ہاں ٹریول والا ہوں میں ہوں تو آپ کو کہاں جانا ہے کہاں ہوں اچھا چلو یہ مجھے مل کے جی کلکتہ کا سارناتھ کا ہوں تو ارے بولیے کہیے ارے خرچ تو آپ کے حساب سے نہ آئے گا کہ کتنے پرسن ہیں کتنے لوگ جا رہے ہوں چار لوگ ہیں تو میرے پاس گاڑی تو ارے بکنگ تو ہو جائے گی لیکن پہلے تو بکنگ وہی گاڑی والی ہوگی سیون سیٹر ہے ایٹ سیٹر ہے آپ جو کہیں گی بک ہو جائے گا اور وہ فائیو سیٹر ہے ہاں پانچ لوگ ہیں تو فائیو سیٹر سے جایئے یا سیون سیٹر سے جایئے سیون سیٹر سے جائیں گے تو آرام سے بیٹھیں گے کرنا کیا ہے ہوں گھومنا یہی ہے کہ میرے ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہے وہی گائڈ ہے وہی گائڈ کر دے گا آپ کو شیوا پارک گھمائے گا ہوں ارے خرچ خرچ وہی اراؤنڈ وہی آئے گا دس ہزار کم کم تو کم ہو سکتا ہے لیکن دادا اصل مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پیٹرول کا خرچہ بڑھ گیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ روڈ ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا ہے ارے دیر تک وہی دو گھنٹہ تو آرام سے رہ سکتے ہیں وہاں پہ ہوں ہاں دو گھنٹے رہ سکتے ہیں ہاں ارے خرچ کم ہو سکتا ہے لیکن اب لیکن زیادہ کم نہیں ہو پائے گا کم اس لئے نہیں ہو پائے گا کہ اپنا وہ اس کو کیا بولتے ہیں بہت زیادہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ایک ہزار روپیہ کم کر دیں گے آپ کا ہاں ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے ٹھک